हेलो हेलो कहली केहन दवाइ दै छियै से तबियत नहि ठीक होय है हूँ मालुम नहि दवाइ खाइते छियै तैयो नहि तबियत नीक रहै हय कनि आर तबियत बढ़ले जाइ है तऽ सब चीज तऽ करते रहै छी लेकिन तभी भी तबियत आराम बुझाय तनि अहाँ बढ़िऑं दवाइ देल करियौ हूँ तऽ तऽ हमरा पास अदमी नहि है तहन तऽ करबे ने करबै तऽ तैयो तनि अहीँ ने करबेबै बढ़िऑं से पेसेंटके देखबै तब ने पेसेन्ट अहाँ लग जायत हूँ तनि दवाइ दऽ दै छियै हँ दवाइ टाइम पर खाइ छियै लेकिन तैयो अहाँ तनि देखि सुनिके हम अहाँ दऽ कहियौ डाक्टर साहेबसे बढ़िऑं दवाइ देला पेसेन्टके दवाइ दै छी तऽ नहि ठीक होइ है हूँ हम नहि खाइ छी वएह भात जेना रोटी आर होलो रोटी आर खैली भातो खैली लेकिन तनि धीपलेमे कनि मनि खा लेली बस हूँ नहि नहि रात बिरातके पानी आर नहि पियै छी खाली तनि दवाइमे तनि ई करियौ दवाइ अच्छा दियौ तहन ने अच्छा रह हूँ खाइ है टाइमे पर फिर भी तबियत नहि ठीक रहै है आब हम की कऽ सकलियै दवाइ खाइ छियै दै तऽ छियै दवाइ अहीँ हूँ तऽ है ने टाइम पर खाइ छियै दवाइ तहन तऽ जे करबै से अहीँ ने करबै अहाँ बढ़िऑं अच्छा दबाइ दियौ जेना आदमी बढ़तै ठीक होइके आशा होतै हूँ खाइ छियै दबाइ टाइम से टाइम से अपन होइ छै यही खाली तबियत नहि डाउन होइ नहि ठण्डा आर ओते नहि गीजै छियै हूँ हूँ ओहे ने दबाइ तनि अच्छा देल करबै काम अच्छा से देखबै तब ने आओर अथी तऽ डेलिबरी ओहिठाम जुटतै नहि देबै तब तऽ आरो अथी होबे ने करतै कहतै डाकडर अच्छा से इलाज नहि कर वएहे ने हँ आन जेना जे खराब दबाइ देबै तऽ कहतै जे हँ ओ डाकडर अच्छा दवाइ नहि दै है ओकरा इएहा नहि जेबै दोसरा इएहा गेल हूँ वएह कहै छी तनि बढ़िऑं दवाइ देल करू कनि ओना चिकन रहतै तबियत आदमियों जुटत ओहिठाम हूँ हँ फेर सर्दी गिरै छै तऽ फेर तऽ दवाइ खाइते ने रहै छी तैयो ठीक हो जाय के ने चाही तनि देल करबै बढ़ियाँ दबाइ जेना ठीक रहतै आ आदमियों ठीक हय